आमच्या वाठारांत ट्रेव्हल ट्रायंगल नांवांची एक बरी कंपनी आसा जी कंपनीचो जे कंपनीचे थ्रू हांव खूब कडेन भोवपाक गेल्लो आसा जे आमचे भारताक भोंवलां आनी भारताच्या भायरूय गेल्लो आसा ती कंपनी एकदम बरी आसा आनी तांचे जे कोडिनेटर्स आसा ते खूब बरे आसात ते कंपनी थ्रू हांव राजस्थान गेल्लो राजस्थानचो टूर केल्लो जो एकदम बरो जालो सगळी हॉटेल्स आनी जे आमचें गाडी दिल्ली ट्रेवलिंगा खातीर एकदम बरी आशिल्ली ती एसी एसी कार दिल्ली सो तांची हॉटेल्स आनी हे सुद्दा बरी आसा एकदम रावपाक रावपाक बरी आसा जेवण बरे आसता आनी खूबश्यां हॉटेलांनी तांची तांच्यानी आमच्यानी थ्रु ट्रेवल्स एजेन्सी जी बूक केल्ली थंय आमकां आमचें कॉप्लेमेंट्री ब्रेकफास्ट सुद्दा मेळ्ळो जेन्ना आनी ताजे बरे एक्सपिरन्स जे हांव जेन्ना आवटसायड म्हणजे भारताच्या भायर भायर गेल्लो थांयलेंड ह्या देशान थंय सुदां खूब तांची सर्विस बरी मेळ्ळीली आनी अशें म्हाका म्हणजे अशे म्हाका दिसतात की ही ट्रेवल एजेन्सी आमच्या वाठारांत नंबर वन ट्रेवल एजेन्सी आसा अशें तरी म्हाका दिसता